हैल्लो हां जी हैल्लो हैल्लो हां जी ऊन दा पत्तरा लैना हा किन्ने दा थ्होग मिगी मैंह्गा चाहिदा हा मैंह्गा देई ओड़गे हां जी हां जी एह् कोई गल्ल निं कल आई जाह्गे ठीक ऐ फिर तां ठीक